औ मा बुं अ प्लास आदसा आदसा एसे नोंबा मा बेसे गिदिर आरो माबायदि न'बा लुगोन सोरबा सात धालायबो जानो हानाय नङाब्ला सोरबा ओ आसाम टाइपबो लुनो हाना नङाब्ला सिमपोल न'बो लुनो हानाय बेबायदि आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा आदसा

आदसा जागोन आदसा सिमपोल न'खाय माने खोब बारा हाइ फाइ नङाब्लाबो जागोन नङासै सोलिनांगोन बेखायनो आं लुनो थिननायाव फार्स्ट फार्स्ट रड मोनसे लायदो आराय सुथानि तिन सुथा तिन सुथा एसे लायदो बिनिफ्राय आराय सुथाबो नांगोन आरो माबाया हार्डअवेर दुखाना एसे मिथिगोन बेसां बेसां गिदिर बेसां गुवार माबा न' लुगोन हार्डअवेरा हिसाब खामनानै हरगोन नाथाय तिन सुथा आरो आराय सुथा रडखो नांगोन बिनिफ्राय बे हरिसिंगायाव थांब्लाबो जानाय खाथियावनो जागोन हरसिंगानिफ्राय लाबोनो हानाय बिनिफ्राय इथा इथानि खुरां थायो इथाखोनो नोङो मोजां कुवालिटि नांगौब्लालाय मोनसे हाजाराव माने एकहाजार इथायाव जिबाजौ जिबा रोजासो थांगोन मानि थरसे थरसेयाव जिबा रांसो लायोना लानाया जिसेनिफ्राय जिबा रां ओ जिसेनियाथ' थार्ड कुवालिटिनिसो जागोन फार्स्ट कुवालिटिनि नांगौब्लाथ' जिबा रांसो नांखागोन आर बेबायदिनो ओं बालिया जोंनि हरसिंगानि एरिया हिसाबैथ' बहुदआ नैबे बोरला दैसा होननायनिफ्रायनो बहुदआ थिखाङो नाथाय आङो नुदों बारा मोजां नङा आरो बालिया बालिया बारा मोजां नङा अन्थाइखोथ' जेरावनिफ्रायबो लायनो हागोन खनसि दोङो बा बोरलानिफ्रायबो थिखांनो हागोन नाथाय बालिखो जोङो मानिखो बोरलानिखो होनाय नुवाखै आरो आंबो होयाखै हायोब्ला हायोब्ला खलसि नङाब्ला धोनस्रिनि होनांगौ धालाय फार्स्ट धालाय होब्ला खलसिनिखोनो होनो हागोन आरो बिनिफ्राय इथा गाथिनाय बिनिफ्राय प्लासटार बेफोरनि थाखाय धोनसिरिनि बालिखौ होनाय जायो बे धोनस्रिनि बालिखो लाबोनो हागोन आरो नेक्स्ट धालाय माबा टाउननि सिमखौ होखांनायनि उनाव बाखि इथा गाथिनायनि थाखाय हागोन आरो आदसा ओरैनो ओरैनोथ' बे बिदेसि औ मानि जायफोरा ट्रेक्टर बा गारिजों लाबोनानै होफायो बेखो बिसोर लाबोयो कारन सासे माने हलसेलार बेबायदि सेलार बेबायदिहैनिफ्राय लाबोनाय जाया जों जेहेथु बे गामि एरियानिखाय डाइरेक्ट दैसानि दैसायावनो माबा खालामनाय जुगार खालामनाय मानसि मोनो ओजोंहाय खलसियावबो मोनो आरो माबायावबो मोनो दायो क्रासार क्रासार मेचिन बाहाय जोब्बायना बेबायदि क्रासार मेचिनाव डाइरेक्ट थांनानै लायो बिसोरो ओम जाबाय दे आदसा आदसा थिगानो जादों आरोदा दा दा खाथ हो अ अ अ दे